हाँ मिठाई मिठाई की दुकान से बोल रहे ना हाँ ऐसा है कल हमारे यहाँ क़रीब क़रीब सौ सौ सवा सौ आदमी के आने मेहमान आने वाले हैं क्योंकि हम मेरे बच्चे का जन्मदिन है इस कारण से मावा बाटी है जलेबी है बर्फी वग़ैरह है ये ये मिठाइयों ज़रूरत है हमें तो क़रीब क़रीब ये समझ लीजिए डेढ़ सौ दो दो सौ पीस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चाहता हूँ कि आप ताज़ा बनाऍं देसी घी में बनाऍं मावा अच्छा डालें अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डालें तो अब इसका आप मुझे पैसा बता दीजिए कितना लगेगा

मेरे को इसमें इसमें इसमें

अच्छा सात आठ हज़ार तो सात हज़ार सात हज़ार ठीक रहेगा अभी अभी अभी आप ही ने कहा कि सात आठ हज़ार तो मैंने सात बोल दिया चलिए सात हज़ार पाँच सौ में आडर पक्का करिए ठीक है चलिए हाँ चलिए आठ हज़ार आपने कहा है तो आठ ही हजज़ार में मैं मैं आपको कल कल लेने आ जाऊँगा जलेबी चाहिए मावा बाटी चाहिए खोए की बर्फी बना दीजिए बस हाँ पैक कर के रखिएगा मैं पेमेंट कर दूँगा और सामान ले जाऊँगा धन्यवाद हाँ हाँ धन्यवाद